जी आए

आप आपको क्या चाहिए था अच्छा जी आप कहाँ से है जी आपको सीमेंट चाहिए था तो हमारे पास सीमेंट अलग अलग क्वालिटी की हैं तो आपको कौन सा सीमेंट चाहिए था जी सर मेरा नाम पूनम है और यह हमारी जो कम्पनी है सीमेंट की यह दुकान है तो आप हमारे पास सीमेंट की क्वालिटी हैं आप चेक कर लीजिए आपको कौन सा सीमेंट चाहिए बिरला की सीमेंट है हमारे पास अल्ट्राटेक है और लक्ष्मी का सीमेंट है जी तो आपको कौन सा सीमेंट चाहिए था बिरला गोल्ड जी आप कितने स्क्वायर फीट का मकान बना रहे हैं मतलब घर घर कितना बड़ा बना रहे हैं कितने स्क्वायर फीट का बना रहे हैं अच्छा मतलब अच्छा जी जी तो आपका जो मकान है का एरिया कैसा है तो उस हिसाब से हम सीमेंट प्रोवाइड कराएंगे की आपको कौन सा सीमेंट आपके जो मकान के लिए अच्छा होगा तो आप बात दीजिए आपका मकान नहीं नहीं हम तो पूछ रहे हैं कि आपका एरिया कैसा है ज़्यादा दलदली क्षेत्र में तो नहीं है या फिर जो पहाड़ी इलाकों में तो उस हिसाब से हम सीमेंट प्रोवाइड कराएंगे आपको जी तो आपको कितनी बोरियां सीमेंट चाहिए थी ढाई सौ बोरियां जी ठीक है बिरला व्हाइट जी बताते हैं बिरला व्हाइट चाहिए आपको जी एक मिनट रुक जाइए मैं प्राइज़ बात दे रही हूँ आपको जी मैम बिरला व्हाइट जो सीमेंट है वो आपको तीन सौ बीस रुपये पर बोरी मिलेगी तो आप पेमेंट कर देंगे एडवांस तो हम बोरियां आपको उपलब्ध करा देंगे आपको इकट्ठे तीन तीन सौ ढाई सौ बोरियां चाहिए जी तो मैम हम कोशिश करेंगे कि कम कर देंगे ठीक है तो अप दस रुपये जी आप दस रुपये कम दे दीजिए तीन सौ दस रुपये हम करा देते हैं तीन सौ दस रुपये बोरी कर ले रहे हैं मैम तीन सौ दस हम दस रुपया कम तो कर ही रहे हैं ना तो तीन सौ रुपये थोड़ा कम हो जाएगा मैम क्या है क्वालिटी अच्छी है बिरला गोल्ड सीमेंट है बहुत यानी वैज्ञानिक जो बनाते हैं इंजीनियरों का भरोसा है इंजीनियर लोग इसको बहुत उपयोग करते हैं बिरला व्हाइट तो उसके हिसाब से उसकी प्राइज़ है तो अगर आप तीन सौ तीन सौ दस कर लीजिए ना मैम मैम फिर भी आप देखिए मैम तीन सौ दस रुपये में आपको भी अच्छा बहुत अच्छा सीमेंट है आपको ज़्यादा आप फायदा होगा मैम इतने में कैसे होगा आप कह रहे हो आप देखिए पाँच रुपये और कम कर दे रहे हैं ठीक है मैम तो आप तीन सौ पाँच रुपये पर बोरी जी आप जी जी ठीक है